रचनात्मकता जे छै ओहिमे व्याकरण तऽ जरुरी रहैत अछि कारण जँ व्याकरणके दृष्टिकोणसँ रचना नहि हेतै तऽ फेर भाषा से जीवन्तता जे छै से कोना रहतैक भाषा बचेबाक लेल व्याकरणके दृष्टिकोणसँ लेखनी होयब जरुरी छै पुन एकटा बात आओर छै जे जे व्याकरण जरुरी तऽ अछि मुदा व्याकरणके जे कसौटी छै ताहि पर कसिये कऽ से रचना हुए तेहन कोनो जरुरी नहि अछि हॅं जरुरी छैक जे ओकर जे कहि सकैत छियै जे व्याकरणक जे बात छै से आबय तऽ नीक बात जँ कतौ कतौ ओहिसँ इतर भेल छै रचनामे तऽ सेहो कोनो बेजाय नहि छै कारण जे रचना पहिले जरुरी छै रचना हेतै तऽ ओकरा व्याकरणसँ से बान्हल जा सकैत छैक मुदा व्याकरणसँ जँ पहिने बान्हि देबै तऽ बहुत बेसी रचना नहि भऽ सकैत छै ओ सहज नहि हेतै ओ पढ़ल पढबामे क्लिष्ट भऽ जेतै तऽ रचना जँ पढबामे क्लिष्ट भऽ जाय तऽ फेर ओ रचनाक महत्त्व नहि रहि जाइत अछि